अशे म्हणजे एक सारस्वत विद्यालयान सदतीस वर्सां काम करता आनी थंय म्हाज्या बरबर काम करपी भुरगो आसा तो असोच म्हाज्या फाटल्यान लागलेलो आसा की तो आनी तेचे सो म्हाजे शिवाय तेचे पावल चलना तेजे कडेन अशे तरेन बी बरेपणान वागपाचो खूब प्रयत्न करता तो प्रयत्न तो तर म्हाजे कडेन वायटपणन वागता आनी मी प्रयत्न असो हें करता तो म्हाजे कडेन पळोवन घेयना ना म्हणजे हेचेर विचार तरी किते हा की म्हाजे सगळ्या स्टाफांक बी सांगून बगला की म्हाजे कडेन तो अशें पद्दतीन वागता तेका कितें तरी बाबा बरे भशेन कितें तरी सांगा आनी तेका एक बरेंपणान म्हजे बरबर वागपा अशे खूब टिचरांक बी सांगला पूण तो टिचरे कोण तेका सांगूक कळना तो आपलें तें करता उलोवपाचें कांय सोडिना मागीर हेचेर आतां विचार असो म्हाका आतां कितें दिसता ते म्हाजे आतां धा म्हयने आसा ते धा म्हयन्या भितर ते म्हाका आतां धा वर्सा हेच्या बरबर काडपाचे म्हणजे म्हाज्या सोकती बरबर काडपाचे अशें म्हाका तर दिसता धा म्हयन्याचे धा वर्सां तें आतां कशें काडप हें म्हाका पडलेलें हां ते आतां तुमी सगळ्या टिचर्सान म्हाका सहकार्य करते आनी तेकाय तितके मातशे एक समजूक घालून एक एक करून ते म्हाजे बरबर बरेपण आशें राखपाचें अशें म्हाका दिसता